ہلو آپ ہماری کینٹین سے بول رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اچھی اچھی سامان نہیں رکھتے ہیں بچیاں دیکھیے بیمار ہو رہی ہیں کھا کھا کے نہیں ایسی کوئی بات نہیں دیکھیے یہاں جو ہے نا چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہے وہ شکایت کرتی ہیں شکایت میں کہ اس کینٹین کا سامان جو ہے وہ اچھا نہیں رہتا باسی تواسی دے دیتے ہیں تھوڑا کہہ دیجیے کہ وہ صاف ستھرا سامان رکھا کرے بس وہ بچیاں کہتی ہیں کہ جیسے سموسہ وغیرہ بناتے ہیں اس میں آلو وغیرہ صاف نہیں رہتا ہے اس میں چھلکا ولکا لگا رہتا ہے اچھے سے نہیں دھلا ہوتا ہے یہی سب ٹھیک ہے تو بچیوں کے کہنے پر فون کیے ہیں اور آئندہ کوشش کیجیے گا کہ شکایت کا موقع نہ ملے نہیں تو آگے کمپلین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ